जोंना धर्मआ ब्रह्म धर्म आरो ब्रह्म धर्मआव जोंना जेबो गान गैया आरो मेल्ला दस्राफोरना दङ ब्रह्म धर्मबाबो गान दङ मेथाइ गान खनो मालायनि धर्मफ्रा आरो जोंना धर्मआ गान गैया ब्रह्मआ गान गैया जोंना आं बिखौ जेबो मिन्थिया आरो दस्रा बिदि जों गामियाव बिदिनो गुबुनाबो दङ सोरबा रक्त' फुजियो सोरबा ब्रह्म फुजियो सोरबा आरो माबा ओरैनो बाथौ होयो ब्रह्म लांदांबो फुजियो बेखौनो आं मिन्थियो आरो आरो दा जोंहा गान गैया ब्रह्मबाबो जोंना बाथौ दंबाबो जोंना गान गैया दस्राना गान दङ दस्राफ्रा गान खनो जोंथ' जोंनाथ' गान गैया नालाय जों गानखौ जेबो मिन्थिया आरो